ہیلو سر جی سر کمال ریسٹورنٹ سے بول رہے ہیں سر جی جی سر مجھے میٹھائی آرڈر کرنی ہے سر جی سر جی سر گھر پر فنکشن ہے میرے مجھے اپنے دوستوں میں اور گھر میں بانٹنی ہے جی سر جی سر مجھے کوائنٹیٹی میری سر مجھے چار سو ڈبے بنوانے ہیں جی سر جی سر اس کے اندر نہیں سر گلاب جامن تو پرانا ہو گیا سر اس کے اندر چمچم رکھ سکتے ہیں آپ جی سر جی سر اس کا ریٹ سر پچاس روپئے تو آپ زیادہ بتا رہے جی فورٹی کر لیجئے جی سر جی جی چار سو ڈبے دے دیجئے مجھے جی سر جی سر مجھے آفر بتا دیں اس کے اندر کیا ملے گی سر آفر تو ملتی ہے سر ابھی میرے دوست نے لیا تھا آپ سے میٹھائی بنوائی تھی اس کو تو آفر ملا تھا جی سر آفر اچھا سر پانچ ڈبا آپ فری دیں گے سر کچھ بل پر ڈسکاؤنٹ سر تھوڑا بہت تو ڈسکاؤنٹ تو دیں گے آپ جی سر جی ہاں ڈسکاؤنٹ دینا پڑے گا سر آپ کو ڈسکاؤنٹ تو چار سو ڈبے بنوا رہا ہوں میں کوائنٹیٹی زیادہ ہے میری جی سر جی آپ ڈسکاؤنٹ دے دیجئے ٹھیک ہے سر تھینک یو سر جی کل میں آ کر آپ کی شاپ پر جی آپ کو وہیں پیمینٹ کر دوں گا اور اپنا پارسل اٹھا لوں گا جی سر اوکے تھینک یو سر